हायेंन केन्ना शिवण करूंक ना आनी केन्ना कोणाचें म्हणजे लग्नाकूय बी शिंवण व्हरोंक ना आनी केन्नाच म्हणजे त्या त्या गांवांनी महाराष्ट्रा गांवांनी तुका शिवण बिवण कोताय येना आनी त्या खातीर आमी व्हरोंक ना आनी अशी ती शिंवण कोणाची लोकांची पळयलें हांयेन कशी करता ती आनी पय पयलीं हांये हें करतालें किदें म्हणजे तोरण बिरोण अशें करतालें मागीर हांयेन बंद केली सारकींच आमची आई बी बरी ना म्हणून त्या खातीर मागीर शिंवण बिवण सगली सोडली लोकांचे पळोवन आनी आमचे लग्नांग तेन्ना लग्नांग शिवण बिवण खंयची आसलेली जेवपाकूच मेळनासल्यांचे हें कशें आसता आसलेलें म्हणून हांयें तें म्हाजें शिवण बिवण सगलीं सोडलेली आहा त्या खातीर हांव तें हें करूंक ना लोकांचें जाल्यार जायतें पळयलां घरा घरांनी वोसोन शिंवण करता तें हाडटा तें हें करता तें ते खातीर आमी आनी दुसरें आनी कांयत पळोवंक गो हें करूंक वसोंक ना आमी हें करता जाल्यार ती कितली बसून हें करपाचें कसलीं सुतां जायी तीं कसलीं हें जायें तें सगळें दोळ्यांनी पळयलां आमी म्हाका सांगतालीं ती तूं ट्राय कर म्हणून म्हुणून म्हाका ट्राय करूं मेळोंक ना किद्या म्हाज्या भावांक बी बसूंक पडलें म्हाका शिक्षणूय सोडचें पडलें आनी त्या खातीर आमी तें हें करूंक वोसोंक ना नाजाल्या बाकीचें तूं म्हाका किदें सांगल्यार हांव तें कळटा म्हाका हें करपाक म्हळ्यार हें म्हाका शेवणीचें बी म्हाका कांयच सांगो नाका